जोंना बाथौ फुजाखौ नै दा गोरलै माइ मोननोसै बेवहाय ओंखाम सोलायनानै जानायाव न'बान न' होननाय दङ बे न'बान न'आव माइ गोरलैखौ लामनोसै सौनोसै बे माइ गोरलैनि माइरंखौनो प्रसाद होनोसै आइ आफानि जायगायाव आसनाव होनोसै ओमफ्राय सालामे होनो सिगाङाव उद्रायस्रांग्रोबाय प्रायसित खालामबाय बिनि उनाव न'नि फुजा बाथौआव इसिङाव बारियाव बारियाव बिमा बिस'हरि सिथ्लायाव बा बाथौआव बोराइ बाथौ न' सिङावबा बिमा लखि थाबाय आरो बिसोरखौ बुजायस्रांसै हैदिननि समाव ओंखाम गोरलैखौ जाथ'वाखैबाबो खुनुरखम प्रसादनि आन्था एसे माइरंखौ दिहुनथारगोन बानायथारगोन प्रसाद होगोन आरो बे प्रसाद होनानै जि इसे आग्लायो खुरैसे बा खुरैनै बेखौ ओंखाम संगोन न'नि मानसिफोरा जागोन आरो मालायफोरनो होनाय नङा बिदि जोंना बर'नि नियमा ओमफ्राय फुलिजों फुजिग्राफ्राबो बिदिनो खालामो ओमफ्राय बे बिबारजों फुजिग्राफ्राबो बिदिनो खालामो सोरबा जायि दङ सोरबा मायि दङ बे फुराना माइरङाबो थागोन आरो बेखौसो बांसिन संगोन गोरलैखौ एसेल' नामनि आन्था सामान्य' खुरैसे बा खुरैनै बिदिल' सङो ओमफ्राय प्रसाद होबाय बाथौआव बारियाव इसिङाव माइरं गोरलैखौनो बाउजोबनोसै आरो बिदि खालामो बाथौ गायजानायालाय सोरबा जुदा जानानै ओंखारबाय बेहा गोदान बाथौ फसंनांगौ बेहाय अजा लागोन जानागुरु जानागुरु लाबाय गय जरा फाथै जरा थाखा जरा होबाय सिजौ बिफां गायबाय किन्तु बाथौ दानानै दाउसा गोजा मासे बाथौनि नामै हाथारना होबाय बिदि खालामो आरो गोदान बाथौ फसंबा बेजोंनो माब्लाबा समाव सम लानानै मोजाङै खनसेखौ होस्रांबावगोन आरो न'आव फुजा फुजानि नाम बोराय बाथौ फसंनाय बिमा लखि बिमा बिस'हरि बिसोरनो जायगा होनायनि थाखाय बिदि खालामबासो जायो बिदि खालामो जोंना बर' हिन्दुफ्रा माइनाव लायो ना माइनाव लायनाया नै दा लायनांसिगौ बे माइआ मोनथ'वाखै माइ मोनोबा दुगैस्रां लोबस्रां गनसि लानानै थाव गुबै खर'आव माबा खुन थुला लानानै थाव गुबै लानानै लायगोन आरो संसे माइ हानानै गाय फाथै लालायनानैसो थालिर लाइजौ गोरलै लाबाय संसे हानानै रुजुननानै लायबाय ओमफ्राय दोननाय जायगायावबो सान्थि सारफैबाय बेखौ लखिखौ गाबज्रिनानै आरामसे खाखांनानै दोनफैबाय आरो माइ बिसंखौ खेराइआवबो बिदिनो नै दा खेराइनो हायोबा बाथौआव माइ बिसं गायोमोन नियमालाय बे आसिन काति गेजेरावनो खेराइथारोमोन गोदोनि समाव दाना माबा आघोन पुस पुसावथ' नङा आघोन मासावसो बांसिन खेराइसै होनबा माइ बिसङा गैला गायनो मोनला हाबाय मोनबाय नैबे आसिन मासाव खेराइनो हायोबा माइ बिसंखौ गायनो मोनोमोन आरो दाबो माबा गारजानि फुजायाव गायनो मोनो लखि फुजायाव गारजायावबो फुजा होयो नालाय रायजोयैनो बेवहाय गायो आरो माइ बिसंखौ ओमफ्राय खेराइआवबा आगोन मासावसो खेराइबाय नालाय गायनो मोनला माइआनो हाबायसो बे समाव गैला बिदिनो लखि हरो अखानायसि हर समाव खेबथाम जायो आरो लखि बोखांनाया दौदिनिफ्राय जाय दौरि बियो नाजावना लायनांगौ ओमफ्राय अखानायै खायसे गामिफ्रा रायजोआव रानो खायसेया राना हिसाबावलाय राननांगौ बे माइरंखौ लखिनिफ्राय नाजावनाय माइरंखौ गामियाव जा गरसे गोलैयो राननानै लानांगौ आरो जोंना बिदिसो